ہلو سویگی کسٹمر کیر سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اپنی آن لائن شاپنگ کارٹ میں کچھ چیزیں شامل کی تھیں لیکن ایکچولی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں انہیں خریدنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ضروری کام سے باہر جانا پڑ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کارٹ پر جا کر کے تمام چیزوں کا ہٹا دیں جیسے کہ اس میں تھی چار کولڈ ڈرنک تھی سر اور آٹھ آئس کریم تھی چار پراٹھے تھے اور دو کباب تھے سر تو آپ اس کو ہٹوا دیجیے کیونکہ میں یہاں پر ہٹا نہیں پا رہا ہوں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہٹا دیں گے مجھے اصل میں باہر جانا پڑ رہا ہے تو آپ جو ہے اسے ہٹا دیجیے شکریہ